जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव मख'जाथाव होनना बुङोब्ला बैरब खुन्ध' आमफ्राय बैरब खन्ध आमफ्राय गार' बस्टि आमफ्राय बिथिं आरो आमफ्राय बे बैरब खन्धाआ जाहैयो अरुणाचल अरुणाचल गोलैयो भुटान अरुणाचल भुटान गोलैयो आमफ्राय आमफ्राय आमफ्राय बिदिनो दै दै मा मानि अरुणाचलथिंनिफ्राय दै फैयो आरो चुइसगेट दङो चुइसगेट दङो मानि बोथोर लाना बोथोर दैआ फैयो दायो दै गैया दै गरम बोथोर दायो दैआ फैसिगोन दायो दैआ फैसिगोन मोजां जागाया बहुत मोजां आम भैरबकुन्द' जायगाया बुहुत मोजां बुहुत थान्दा बुहुत थान्दा मोजां थाबायनो मोजां ज' ज' जनानै थानो बहुत मोजां नै बिदि आरो आमफ्राय अरुणाचल बिथिंबा थांनो मोजां मोनो मोजाङानो फाहार गोजौथिंनो मोजाङानो आगोलावबो थांबाय आं थांनानै बहुद मोजां नांला बहुद मोजां नांदों लोगोफोरदो थांबाय आमफ्राय इथिं भुटानथिंबो थांबाय भुटान सिङावबो हाब्बाय मोजां जायो भुटेमा जोबुद गोबौ नुयोना बाहायबो लोसोफोरखौ लोगोफोरजों थांबाथाय बेहाय खुला मोजां मोनो आङो बिदिनो आमफ्राय बे जोंनि गरामल ना गरा मला जाबाय बिथिंजाय साहाथिंजाय जाहाथिं एकदम बिथर आमजुलि साइट बहुद मोजां साहा बिलाइ बागान बागान ना नेचरेल ना साह बिलाइ बागान बागान गेजेर गेजेर गेजेर थाङो बुहुत मोजां बहुत मोजां नाङो थान्दा इदिनो लोगोफोरजों थांबाथाय माइन्ट फ्रेस नाङो गोजौ गोजौ बाहाय स्रां मोनो दुखु सुखुफोरखौ बाहाय बावगारहाबनो मोजां बिदि आरो बाहाय दुखु जाबाथाय दो थाबाय हैबाथाय मोजां मोजां नाङो लोगोफोरजों जायगाफ्रा बुहुत मोजां बुहुत माइन्ट थान्दा थान्दा बारो बोथोराबो मोजां मोजां जेनेबा बोथोरखौ मोजां टाइमजों थांबाथाय मानि बुहुत मोजां नाङो आरो बुहुत थान्दा मोजां नाङो आरो आमफ्राय थायोथ' आरो दा फागुन माच मोनफैबाय दायो आरो बिलाइफ्रा बिलाइ बिलाइयानो हग दुब्रि हाग्नायानो हग बा दंफां बिलाइ हग बा साफाट बिलाइ हग दायो गोदान गोदान खिलिसिगोन थाबायनो मोजां नांगोन मोजां मोजां नागोन मानि मोजां नाङो बिदिनो आरो लामाफ्राबो लामफ्रा मोजां दंफां लाइफां बिदि बहुत मोजां बिथिं आरो राइन' रेजर्ट राइन' रेजर्ट बोथिटिं मोजां राइन' रेजर्टआव थांबाय जों लामाफ्रावबो मोजां जायो थांनो मोजां लोगोफोरजोंहाय बेफोर थाबायनो जानो लोंनो लोगो बहुत मोजां मानि थान्दा बोथोरा लोगोफोरदों थाङो गिदोङो बेबायदि ओह गार' बस्टि